जेवणाचे काम म्हणजे सकाळचें सुरू जाता सकाळचीं च्या जाली मागीर न्हालीं सगळी जाणां न्हायना फुडें मागीर रांदचे कुडींत देवाचें आसता तुळशीक उदक घालप आसता पयलीं मागीर देवाचें करप आसता आनी मागीर रांदचे कुडींत येवप मागीर रांदचे कुडींत येवन जेवणाक सुरवात जेवणाक सुरवात शिवराक आसले की शिवराक जर आसा जाल्यार शिवराक त्या दिसाक शिवराकाचीच आयदनां वापरूंक जाय नुस्त्याचें आसा नोन व्हेज आसा जाल्यार नोन व्हेजची आयदनां वापरूंक जायी ती मिक्स करूंक जायना आयदनां मागीर एमसी बी जर कोणाक आसली जाल्यार तेंच्यानी रांदचेकुडींत येवप ना तेंकां एंट्री बंद आसता सामकी तेंकां जेवंक सुद्दां जाय जाल्यार आमी वाडूंक जाय बरें आसा तेंच्यानी आनी पयले जेवण आसता आमचे घरांंत दादल्यांनी येवन जेवन तेंकां वाडून तेंच्यानी जाले की ना भुरगीं दादले जेवन जाले की ना मागीर बायलांनी जेवपाचे म्हणल्यार आमच्या घरांत बायलांनी जेवपाचें दादल्यांच्या उश्ट्याचे ताटांत आमी जेवनात तेंचे सांडलेले आमी केन्ना खावचें न्ही अशें आमचें एक पद्दत आसा मागीर जेवपाच्या वेळार वाळन वाळपाचें आसता शीत बी वाळपाचें आसता ती आमच्या घरान कोणूय विधवा आसा तिणे जर शीत वाळ्ळें जाल्यार जे कोण सवायशिणी आसलेले तांच्यांनी शीत आनी तें वाळण वयर करिनात तिणेंच तें वाळण वयर करून टेबलार व्हरोन टेबलार व्हरून दवरूंक जाय हे बी एक हे आसा आनी भुरग्यांक भुरग्यांक जाय तें मागीर करून दिवपाक ती बी भुरग्यांची आसता भुरग्यांक कितें कितें जाय नाका ते तेंका पळोवन सॅपरेट आसता अशें करून